दाउखौ आङो गोदोलाय लादोंमोन आं दा आथिं आखाइ साग्रा गोनांखाय लायाखसै दाउखौ लायो बोरमा लायो अमाखौ हले आं लायाखै दा दाउ बोरमाखौलाय आं लागासिनो दं आरो दाबो आं अमाखौ आथिं आखाइ गोयैखाय सानाय सुनाय गोनांखाय अबाव अफ्रि लायनो हाला बबावबा मैगं थाइगं थास' थाला लायनो हायैखाय आं अमाखौ लायाखसै आरो अमा लानायखौ गारबाय आं आरो दैज्लाङावबो लेथ्रा जाथारोना जोंहा जायगा गुसेब ओंखायनो आं अमाखौ लायाखसै बोरमा दं दाउ दं बेफोरखौनो आं एसे आगर आदर खालायदों आरो दा नङाब्लालाय जों माजोंथो मा खालायनो जोंनोबो नांगौना गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मानसिनोथ' नाङै गैया नांजोबनांगौ गासिबो दाउ मासे फानब्ला बिसिबां थाखा मोनगोन बोरमा मानसे फानब्ला बिसिबां थाखा मोनो बेखौ साननांगोनथ' एसे लानांगोन मानसिया जिबन जोबब्लासो लानाय एरनाय फिनायफ्रा जोबो सोबखौनो नांजोबगौ मानसिनो दाउ मासे लानो रोङाब्ला अमा मासे लानो रोङाब्ला बोरमा मासे लानो रोङाब्ला ओइथ बे हिनजावा जेबो जाजाया होनजाबाया होमब्ला ओंखायनो मानसिया सोबखौनो नांजोबगौ आरो थेखा बेथेखायाव बेफोरखौ फानलु फानला एसे निदान सुंनायानो बोजोंनि थेवबो जों बिफोरखौ दाउ अमाखौ गारनो नाङा आरो अमाखौ लानो हायाब्लाबो बोरमाफोरखौ बे सान दुब्लिबारिफ्राव खागारनाय इरिनाय दै दौहैनाय दोस्लायनाय बेफोरखौ लादों खिन्थु जों न'आव माबाखौबा लानो हाला आरो बैसोबो गैलाब्ला आरो जों थिंखांनोबो हाया जाबाय अमा फिनायाव बेराद खस्थ' मोननायखानोथ' दा बैसो गैयैखायनो जोङो अमाखौ लानो हायाखसै ओंखायनो आङो सोलायनानै बोरमा लादों दाउ लादों ओरैबायदि बायदिसिना एसे उदालगुरिनि बेबायदिनो फिनांगौ गोनां जाबाय अमा दाउ अमा दाउ लानो हायै जुनैनो जोङो बे बोरमा दाउफोरखौ लानांगौ गोनां जाबाय जों खस्थ' खालायनानैब्लाबो दाउ अमाखौ ला माबाखौ बोरमाखौबो लाथारनांगोन आरो नों एसे एनै लानो हाब्लानो नोंनो एसे एनै खरसबो मोनगोन बा गाननाय जोमनायबो मोनगोन नोंनि लोमजानाय साजानायावबो एसे निदान सुंगोन थाखा फैसा बि आरो बिराद खस्थ'